बच्चों को ड्रॉइंग करने की कोई उम्र नहीं होती बच्चे अगर ड्रॉइंग करना चाहें तो पाँच से लेके ब उम्र तक के पाँच साल के बच्चों से उम्र लेके आगे तक के बच्चे ड्रॉइंग कर सकते हैं उसमें उनको आगे चलके कभी इस्कूलों में ड्रॉइंग जॉब मिल सकती है वो ड्रॉइंग की ड्रॉइंग करेंगे कलाकार बनेंगे तो उनको जॉब भी लग सकती है वो इस्कूलों में सिखा भी सकते हैं बच्चों को बता भी सकते हैं आगे वो बढ़ सकते हैं ड्रॉइंग एक ऐसी कला है कि कहीं भी जाओ तो ड्रॉइंग करके अपना पैसा कमा सकते हैं ड्रॉइंग ऐसी चीज़ है पेंटिंग ऐसी चीज़ है जो कोई भी चीज़ में पेंट करके पेंट पेंटर बन सकता है वो पेंट करके अपना पेट पालन पोषण कर सकता है उसमें वो अपना मज़दूरी कमा सकता है ड्रॉइंग ऐसी कला है एक पेंट ऐसी कला है जो पेंट करके अपने कला को आगे आगे बढ़ा सकता है और अच्छे अच्छी चीज़ को पेंट कर सकता है गाड़ी भी कर सकता है ऑटो रिक्शा जो भी चीज़ है वो पेंटर बन सकता है अपने बोर्ड करता है बहुत सारी चीज़ को प्रेस में जाता प्रेस में भी वो पेंट कर सकता है बोर्डों को प्रेस चला सकता है पेंट ऐसी चीज़ है पेंटर बनके अपनी कला से पैसे कमा सकता है ड्रॉइंग ऐसी चीज़ है